औ हेल्ल' औ दङ ओइ बिदिनो दंसाबो नै माबा माबि खेति बाति मावनानै जानाय ना न'खराव मा बायगोन नामा नोङो

अ दाथ' बैग्रि बिलाथिया दायो सोलिगानो दंथारो ना बैग्रि बिलाथि ओमफ्राय द्रेगन फ्रुइटआ बेबो खुसेरफोरबो दङ आरो स्ट्र'बेरि दङ बेफोरसै आरो

औ माखौ नांगौ नोंनोलाय ड्रेग'न फ्रुइटा ड्रेग'न फ्रुइटआ सिगाङाव बारा गायाखैमोन ना मानसिफोरा बे समावलाय दामा गोसामोन दायो खमायबाय दानिया बहुद मानसियानो गायबाय ना आरो मोजाङैनो फिथाइआबो थाइयो नालाय एसे जोंना बेवहाय ड्रेग'न फ्रुइटनि थाखाय मोजां जायो हायाबो ओमफ्राय बारहावायाबो गोरोबो बेनि थाखायनो ड्रेग'न फ्रुटखौ बहुद गायदों मानसिफोरा बेनि थाखाय दायो दामआ खमायबाय आरो सारेतिनस' सारिस'आव फाननो हादोंमोन नै दाथ' ओइ देरस' सोरबा एक्स' साथि थाखा दुइस'आवबो फानो खायफाया बेबायदियावनो फाननो गोनां जादों आरो

बैग्रिया बैग्रिया गुबुन गुबुन जातनि दङ बे गुबुन गुबुन जातआव दामफ्रा एसे एसे आलादा आलादा आरो बेबायदिनो सोरबाया माबा जि राङाव फानो पवायाव आरो पवायाव जि रां खायफाया पवायाव जिबा रां बेबायदियाव फाननो हादों आरो गुबुन गुबुन जातनि गुबुन गुबुन दाम आरो बिदिनो दङ गोबांनो स्ट्र'बेरिया केजियाव नैजौ रां बिदियाव फान्दों आरो नोंसोरनि दामआ गोसा होनबालाय जोंनिया बेवहाय एसे बयबो खेति खालामनायाव इन्टारेस्ट जाथारोना बेनि थाखायनो माबाफोरा प्रडाक्टआ बुरजा जाथारबाय ना बेनि थाखायनो दामफ्रा एसे लासै लासै खमायलांबाय थादों आरो दा औ जायो ओंं आरो खुसेरफोर दङ खुसेराबो बिदिनो फांसेयावनो जि रांफोर माब्लाबा गिदिर गिदिरफोरखौ नैजि राङावबो फानो खुसेरखौ खुसेरनि औ खुसेरनि खुसेर फेरेबग्रा खल दङ बयबो गुवार गुवार गायथारोना दानिया ओंखायनो जुइस दिहुन औ जुइस दिहुननायावथ' आजिखालि जुइसनि मेसिनखौ औ सोरकारानो होखाबाय जुइस मेसिनखौ दा बेनिखायनो बिदिनो जायखिजाया जायगा दा माने दंफा सायामानि खुसेरनि जुइसखौ दिहुननानै बयनोबो लोंहोयो आरो बयबो थांलाय फैलाय जार्नि खालामग्राफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जाबाय आरो खुसेरनि जुइसखौ सोरखारा राननानै होनानै मेसिनखौ राननानै होनानै खुसेरा जिहेतु बहुद प्रडिउस जायो बेनि थाखायनो बै मेसिन राननानै होनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों पाब्लिकनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो जोंहाथ' बेवहाय बोथोरा एसे गोलोम बोथोराव एथ'बां बांद्राय गोलोमोना दाना बेनि थाखायनो माने बे खुसेरनि बिदैखौ बहुद लोङो मोजां बेवहायबा हले नोंसोरनिथिं खुसेर औ सुबिदा जाजोब्बाय नोंसोरनिथिंजाय माबायदि बोथोरा जेनेबा गोलोमनाय गोजांनाय

नांगौ जादों आरो आरो बेनि थाखायनो औ औ जाखागोन जोंनिफ्राय बिथिं लाङोना जोंनिफ्राय थ्राकआव हरो गोबांनो माब्ला औ माब्ला फैगोन नोंलाय औ दे कन्टेक्ट खालामनानै औ औ एसे एसे सानसेफोर सिगां खोन्थाबानो जाबाय होनबाना माने जोङो एसे रेडि जानो हागोन आरो जिनिसफोरखौ जमा खालामनानै जोङो मोजांखौनो हरगोन दे आं नोंनो औ औ दे दे थेंकइउ